खेती करैमे हमरा सबके जे छथि एखन सबसँ पहिने तऽ हमरासब जे खेती करै छलहुँ ओहि खेतीमे मजदूरके अभाव नहि रहै छल लेकिन एखुनका स्थितिमे मजदूरके अभावसँ खेती करैमे परेशानी छै खेती किसान जे छथि जे खेतीसँ निर्भर छथि खेतीसँ गुजर छनि ओ खेतीमे लागल अछि आओर तत्कालीन अभी वर्तमान स्थितिमे खेतीके लाभसँ बहुत भी परिवार जे छै अपन विधि बेबस्थाके ठीक करै छथि हमरा सबके मिथिलाके रहैवला लोक छी मिथिलामे हमरा सबके जँ खेती बाड़ी नहि करब